हांव रावता थंय अन्नपूर्णा नावांचे एक रॅस्टोरंट आसा जे एक नुस्तें खातीर नुस्त्याचे जे जेवण आसता तेज्या खातीर खूब फामाद आसा वेगवेगळ्या ठिकाणाच्यान लोक हांगा मुद्दम नुस्त्याचे जेवण जेवपाक येतात तशेच तुमकां समज वेगळे कितें खायन दिसता जाल्यार क्लासीक चार्ट नांवाचो एक जागो आसा थंय ताजी पाव भाजी जी आसा जी तवा पाव भाजी म्हणटा ती खूब फामाद आसा वेगवेगळ्या टिकाणाचेर तशेंच लोक येतात परत तेज्या खातीर सांच्या टायमार तशेंच तुमकां समज गोवन कितें खायन दिसता गोंयकारांचे समज कितें ब्रेकफास्ट नाल्यार नाश्ता करन दिसता जाल्यार कॅफे दिपक म्हणून आसा जेची पातळ भाजी नाल्यार मिक्स भाजी जी म्हणटात जी गोंयांन खूब चलता आनी ताज्या बरोबर जी तळिल्लीली मिरची आसता ती भजी ती खूब आसा प्रसिद्द हांगा बीग फूट खूब फामाद आसा तशेंच तुका वेगवेगळ्या तरांचे लोक येतात हांगा सकाळ फुडें च्या घेवपाक